हाँ जी मैं हाँ जी फ़ोटोग्राफर मैं फ़ोटोग्राफर से बात कर रही हूँ जी आपको किस प्रकार से देखिए मेरे पास सारी इवेंट्स है मतलब आप इवेंट से बात कर रही हो ना जी हमारे देखिए शादी वगैरह में कैसेट वगैरह फ़ोटो शूट वगैरह हर प्रकार से होता है बाहर से टीम भी आती है और हमारे यहाँ फ़ुल फै़सिलिटीज़ रहती है कभी आप देखो जैसे शादी से पहले पेमेंट करते हो तो आपको दस पर्सेंट का ऑफ़ मिलता है और शादी के बाद आप जैसे शादी वो होने के बाद आप पेमेंट करते हो दो बार में आप पेमेंट करते हो हमें तो उसमें फिर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता और हमारी फै़सेलिटीज़ बहुत अच्छी है हमारा कैमरा भी बहुत अच्छी है हमारा जो आप खुद एग्ज़ाम्पल के लिए एक दो फ़ोटो खिंचवा के देख सकते हो और आपको पता है ये हरदा में हमारा नाम चलता है वेसे ही जी ये आपको जैसे जो पेमेंट रहेगा वो समथिंग बनेगा पैंतीस हज़ार रुपये अब आप बताइए कि आपको किस तरीके से मतलब फ़ोटो शूट वगैरह करवानी है पूरी इधर से ही करवानी है या दोनों साइड की आपको ही करवानी है वन साइड अभी तुम्हारे साइड की जी तो आपको वो करवानी है तो आपको समथिंग लगेगा पैंतीस हजार रुपये का खर्चा आएगा और उसमें पूरी ये फै़सेलिटीज़ टीम वगैरह मेरी रहेगी आपके जो जो पोज़ रहते हैं वो सब और जो जो आपको ड्रेस कोड वगैरह सब हमारा ये जो टीम रहेगी वो आपको बताएगी जी और हर चीज़ में सहायता होगी आपको है ना जी जो फ़ोटो शूट का रहेगा ना वो सब हमारे तरफ से रहेगा जी नहीं नहीं नहीं लगेगा